सोआल इतिहास दे बारे च ऐ जेह्का स्कूल च पढ़ाया जंदा ऐ स्कूल च मता इतिहास जेह्का पढ़ाया जंदा ऐ पर किश ऐसा इतिहास जेह्का अस सुनने ते हैन पर ओह् स्कूलै च नेईं पढ़ने हैन इ'यै सोआल ऐ ते एह्दा जवाब एह् ऐ कि मता इतिहास ऐ जेह्का अस लोकां हा सुनने भाई इ'यां होया हा इ'यां होया हा पर ओह् असें ई स्कूल निं पढ़ाया जंदा जि'यां अगर अ'ऊं खास तौरा पर अगर जम्मू दी गल्ल करांऽ तां जेह्के साढ़े मश्हूर लेखक जि'यां कि जि'यां साढ़े जेह्के डोगरी दे जेह्के पिता न रामनाथ शास्त्री जी तां उं'दे उं'दे बारे च पढ़चै तां मता पढ़नें ई लब्भी जंदा असें ई दीनू भाई पंत जी हुंदे बारे च मता लब्भी जंदा इ'यां गै होर बी मते माननीय जेह्के साढ़े लेखक न जि'यां हरदयाल शास्त्री जी न होर बी मते न अनगिने जेह्के बी साढ़े हैन मते सारे बारे च असें गी मता लभदा ऐ पर किश ऐसे गुमनाम न ते उ'नें बी मता लिखे दा ऐ पर केईं कारणें करी जि'यां कि उं'दी रचना न रचना ते बड़ियां प्रभावत होना होर कोई पब्लिश टैमे सिर नेईं थ्होना जां आर्थिक स्थिती नेही होनी पैसे गै निं होने जे रचना छपाई सकचै ओह्दी बजह् नै ओह् अन्दर गै पेदियां रौह्नियां सड़ी जानियां ओह्दी बजह् नाल सामनै निं औनियां ते एह् इक बड़ा बड्डा कारण ऐ कि उं'दी रचना छपी निं सक्कियां ते स्कूला बच्चें असें ई पढ़ने दा मौका निं थ्होया पर आं अस उं'दे बारे च सुनने जरूर हैन कि भई ओह् लेखक हा ओह् बड़ा शैल लिखदा हा कि जे उ'नें इक दो बारी कदें कुदै कवि गोश्टी च बोलेआ होना तां असें गी सुनने गी जरूर थ्होंदा ऐ पर पढ़ने गी निं थ्होंदा तां मेरे ख्याल च जेह्के नेह् गुमनाम ते महान लोग होंदे उं'दे बारे च सुनने दे बजाए अगर पढ़ने गी बी थ्होऐ तां अज्जै दे बच्चे बड़ा किश उं'दे कोला दा सिक्खी सकदे न ते अगर हून भारत दा जेह्का इतिहास ऐ ओह्दी गल्ल करचै तां जि'यां जेह्का ऐन्शन्ट हिस्ट्री ऐ ओह्दे च ते अस पढ़ने आं पर अगर अस जेह्का मंझला हिस्सा औंदा ऐ जिसी अस अंग्रेजी च मिडाइवल पार्ट आखने ओह्दे च जादातर जेह्का मुगल हिस्ट्री दा जेह्का मता हिस्सा जेह्का बच्चें गी पढ़ाया जंदा ऐ पर जि'यां अगर अस अशोका जेह्के महान साढ़े होए न महान इतिहासकार महान जेह्के इतिहासकार होए न तां जेह्के महान राजा होए न उं'दे बारे च असें गी मता घट्ट पढ़ने गी थ्होंदा ऐ जबकि असें गी पता ऐ उ'नें बी बहोत बड्डे बड्डे कम्म कीते दे न बड़े अच्छे अच्छे कम्म कीते दे न प्रजा दी स्हूलत आस्तै बड़ा अच्छा कीता ऐ बड़ी बड्डी बड्डी जंगां जित्तियां न ते पर असें गी उं'दे बारे च बड़ा घट्ट पढ़ने गी थ्होंदा ऐ जबकि दूआ अस दिखचै तां मुगल दे बारे च असें गी बड़ा ल'म्मा ल'म्मा असें गी पढ़ने गी थ्होंदा ऐ अकबर रहा लेइयै औरंगजेब तक्कर मता लब्भदा ऐ पर दूऐ हत्थ अगर इ'त्थें अस दिखचै अशोक दे बारे च असें गी बड़ा घट्ट लभदा ऐ ओह् लब्भना चाहिदा बच्चें गी स्टोरी सनाइयां जंदियां न क'त्थां क्हानियां सनाइयां जंदियां न एह् कीता हा उ'नें ओह्की लड़ाई जित्ती ही इ'यां जित्ती ही प्रजा आस्तै एह् कीता हा सुन्ने दे सिक्के कड्ढे हे इ'यां जो बी कीता हा पर उ'न्ना जि'न्ना सुनने गी थ्होंदा उ'न्ना पढ़ाया निं जंदा ते मेरे ख्याल च अगर ओह् कताबें च बी पढ़ाया जा ते बच्चें गी मता किश सिक्खने गी थ्होऐ उं'दे बारे च जानने ई थ्होऐ होर थ्होना बी चाहिदा उ'यां गै थोह्ड़े अग्गें औचे अगर हिस्ट्री दे जि'यां त्रैऽ हिस्से होंदे पैह्ला आइया सारें हा पराना ऐन्शन्ट फ्ही जेह्का मंझ आह्ला मिडाइवल फ्ही जेह्का आधुनिक पार्ट हा जिसी अस मॉडर्न करियै आखने ओह्दे च बी बड़े लोग गुमनाम रेहिये हे जेल्लै आजादी दा समां हा उसलै जेह्के जेह्के लोग जेह्के जेह्के लोग मश्हूर हे उं'दे बारे च अस पढ़ने आं पर अजें बी मते गुमनाम लोग न जेह्के रेही गेदे न ते उं'दे बारे च बी बच्चें गी पता होना चाहिदा ऐ